आपके जो हमारे क्षेत्र हैं उसमें आम स्वास्थय की जो समस्या है वह सबसे ज़्यादा जो कुपोषण का या सकारात्मक जो रोग होते हैं जिस तरह के आई फ्लू है और इस तरह के हैं बिना मास्क के भी काफी लोगों को हम समझाते हैं फिर भी वह नहीं समझते हैं चीज़ों को तो इन लोगों की समस्याएँ बहुत तेज़ हैं सुझाव देते रहते हैं बट ध्यान नहीं देते वह लोग और इन चीज़ों को काफी अहम नहीं समझते हैं ये छोटी छोटी चीज़ों को उनको समझाना पड़ेगा और कुपोषण हमारे यहाँ अपने शहर में हमारे क्षेत्रों में काफी बढ़ गया है और इनकी समस्या यही है की यह लोग ध्यान देना बंद कर देते हैं काफी अशिक्षित लोग भी काफी है यहाँ पर जो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं गंदगी फैलाना और यह अपने आपको बिल्कुल हाइजीनिक नहीं रखना और इधर उधर पर जाकर एक दूसरे से हाथ लगाना वह लें तो इन चीज़ों से भी काफी चीज़ों में पड़ता है तो इन चीज़ों में काफी समस्याएँ आती हैं यह जो समस्या है यह काफी गंभीर है और इन्हें हमें काफी जो जैसे संचारी जो रोग है और यह सब चीज़ें नियंत्रण थोड़ा सा कम करना पड़ेगा बाकी स्वास्थ्य समस्याओं में और भी कई चीज़ें हैं जैसे की दवाइयों का और इनका है तो इनका वहाँ जाकर बिल्कुल भी उनके सिस्टम के हिसाब से काम नहीं करते हैं और गोवर्मेंट की तरफ से कोई कमी नहीं है हमारे हमारे इस क्षेत्र में बाकी आम स्वास्थ्य जो समस्याएँ है वो छोटी मोटी है कोई इतना वह नहीं है कुपोषण का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा साफ़ सफाई और अपने को हाइजीनिक रहना पड़ेगा